हमरा जिलामे मन्दिर छै मन्दिरमे पूजा करै छियै ठाकुरबाड़ी छै ठाकुरबाड़ीमे ठाकुरजीके पूजा करै छियनि ओकर बादसँ स्नान गङ्गा स्नान करय लए जाइ छियै गङ्गा स्नान करि कऽ आबै छियै आ ठाकुरजीके पूजा कयलहुँ शिवाला छै चारि गो मन्दिर छै चारू मन्दिरमे पूजा कयलहुँ गाम गयलहुँ तीन कोससँ नहाय कऽ अयलहुँ पूजा कयलहुँ तब घर अयलहुँ फेर घरमे अपना पूजा पाठ शुरू कयलहुँ माँके सेवा कयलहुँ माँ बुड्ढी हमर सत्तरि अस्सी बरसके हए हुनका नहयलहुँ धोलहुँ शिवा सेवा सत्कार कयलहुँ खाना बनयलहुँ खाना बनयलहुँ तऽ चावल बनयलहुँ दालि बनयलहुँ सबजी बनयलहुँ दू तीन रङ्गके हरा सबजी आलू भेल पियाज भेल राम तरोइ भिण्डी भेल झिं झिङ्गा भेल कददू भेल इसभ अपना बनयलहुँ करलहुँ ओकर बाद जिलामे पर्व जे हइ तब आसिन आयल दुर्गा त्यौहार मनयलहुँ दुर्गा पूजा पू छठि पूजा तऽ दुर्गा पूजामे नवरात्रिमे सहलहुँ नओ दस् दिना तब पूजा कयलहुँ फलाहार कयलहुँ ओकर बादसँ दुर्गाके त्यौहार मनयलहुँ नारियल फोड़लहुँ पूजा खतम भेल फिर ब्राह्मणकेँ जमयलहुँ सहलहुँ उपवास कयलहुँ तऽ फेर फलाहार करि कऽ रहलहुँ विहान भए कऽ फेर पारण कयलहुँ कुमारि कन्या जमयलहुँ कुमारि कन्या जमा करि कऽ फेर खोइँछा भरलहुँ भरि करि कऽ घर अयलहुँ अयलहुँ तब खाना खयलहुँ ओकर बाद छठि पूजा हए छठि पूजामे बहुत धूमधामसँ छठि मनयलहुँ छठि मनयलहुँ तऽ ओहिमे उपवास कयलहुँ खरना कयलहुँ खरना करलाके बादमे फिर डलिया बान्हलहुँ डलिया बान्हि कऽ गङ्गाजी गयलहुँ आ गङ्गाजीमे फिर भगवानके कल जोड़लहुँ डलिया उठयलहुँ डलिया उठयलहुँ फेर घर अयलहुँ फेर विहान भऽ कऽ मनयलहुँ आ तब दुर्गा पूजा भेल छठि पर्व छठि पूजा बनयलहुँ कयलहुँ तब वहाँसँ अयलहुँ घरमे अयलहुँ तऽ पूजा प्रधान कयलहुँ भगवानके फेर अपना शिरा भट्ठा कयलहुँ फेर बाल बच्चाकेँ प्रसादी देलहुँ तब अपना भए गेल तब छठि पूजा खतम जब होय गेल खरना होय गेल पूजा होय गेल डलिया होय गेल सभ होय गेल उठाय लेलहुँ घर अयलहुँ खाना खयलहुँ सभ बाल बच्चाकेँ प्रसाद देलहुँ बुझलियै परसाद दए कऽ तब अपना फेर छठि पूजाके बाद फेर आब अगहनी पाबनि होल अगहनमे भी दू दिन सहलहुँ एक रोज सहलहुँ दोसर दिन हाथ भगवानकेँ उठयलहुँ पकवान ठकुआ बनयलहुँ ठकुआ बनाय कऽ खयलहुँ आ बाल बच्चाकेँ देलहुँ आ खरना भी कयलहुँ शाममे आ अगहनी पाबनिके बाद फेर माघमे आयल अपना तिल सङ्क्रान्ति आयल ओहिमे अपना कन्सार गयलहुँ भूजा भुजलहुँ दही चूड़ा पण्डीजीकेँ जमयलहुँ दान करलहुँ दान करलाके बादमे अपना खयलहुँ पूजा प्रधान होय गेल तऽ ओ भए गेल माघमे पूजा कयलहुँ भगवानकेँ कयलहुँ पण्डीजीकेँ जमयलहुँ दही चूड़ा सभ बाल बच्चाकेँ खिलयलहुँ फेर अपने खयलहुँ ओकर बादसँ फागुन आयल फागुनमे पुआ बड़ी बनयलहुँ एक दिन बड़ी बनयलहुँ तकर बादसँ दोसरका दिना फिर भी पुआ बनयलहुँ सेवइ बनयलहुँ खीर बनयलहुँ पूरी छानलहुँ पकवान बनयलहुँ सभ बाल बच्चाकेँ खिलयलहुँ होलीमे होली मनयलहुँ होलीके त्योहार बड़ी धामधूमसँ मनयलहुँ होलीके बाद चलि आयल फिर भी